यारहं मार्च ॿ हज़ार वीह पंद्रहं अगस्त ॿ हज़ार एक्वीह वीह जून ॿ हज़ार ॿावीह पंजवीह जुलाई ॿ हज़ार टेवीह टीह जनवरी ॿ हज़ार चौवीह